पहिने गेलहुँ तीर्थ बर्थके जतरामे रहै छी हम गेलहुँ काशी गेलहुँ तऽ नीलकण्ठ मन्दिर गेलहुँ ओहिठामके हमर पुजारी सब सब जानै छलै ओहिठाम हमर केओ छलै नहि हमरा घरके ताहि लऽ कऽ बहुत आदर भाव होइ छलै जकरा हम लऽ गेलहुँ दसो आदमीके लऽ गेलहुँ तऽ सबके मानदान भेल सब चीज भेल विश्वनाथ बाबाके सब ज्यादे पसन्द भेल जे काशी गहने काशी मकर प्रयाग मकर लागल प्रयागराज गेलहुँ ओतऽ गेलहुँ तऽ अच्छे बाबाके दर्शन कऽ कऽ खूब घुमलहुँ फिरलहुँ खूब मोन लागल खूब मासी रहल ओहिठाम रहलहुँ अयोध्या गेलहुँ अयोध्या गेलहुँ तऽ सजल हनुमान जे छथिन ओ हमरसबके गुरद्वार छलखिन हुनका ओतऽ ज जतेक दिन मोन भेल ठहरलहुँ आबऽ लगलहुँ तऽ आओर दू दिन रुकि जाउ आओर दुइ दिन रुकि जाउ तऽ ओतऽ रुकि गेलहुँ ओतहि खाना पीना खेलहुँ पिलहुँ जे हुनका दान दछिना भेलनि ओ कऽ कऽ हमसब घर चलि अएलहुँ आबऽ नहि दै छलै तैओ बलजोड़ी हमसब चलि अएलहुँ बृन्देवनके मोन भेल तऽ बृन्देवन गेलहुँ तऽ बृन्दोवन गेलहुँ तऽ अपन जतेक भेल घुमि घामिकऽ अपन चलि अएलहुँ एना करितै कऽ कऽ हमसब नासिक गेलहुँ उज्जैन गेलहुँ इएह तीर्थ बर्थमे नासिक गेलहुँ तऽ हमरा बौआ हनुमान महाराज जे रहथि ओहि लऽ कऽ हमसब पनरह दिन रहलहुँ उज्जेन गेलहुँ बौआ हनुमान महाराज रहथि ओहि लऽ कऽ हमसब पनरह दिन रहि गेलहुँ हमरा साथ पनरह सोलह गो आदमीसब एक टेन्टमे भरल रहलहुँ जहाँ गेलहुँ सब हिलमिलकऽ गेलहुँ नहासोनाकऽ हे अकेला केओ नहि जइहेँ गोरकीके लऽ लिहेँ हमरा एकबेर देखा देलहुँ रस्ता देखल भऽ गेल हमरे सङ्गे सब गेलनि आओर अएलनि आब कि कहऽ कहै छी कहू भऽ गेल आब कि कहिए से कहिऔ आब कहू आब कि